हॅलो रेश्मा सोलोन न्हू आं हांव श्रेया उलयतां एक्चुली म्हाका तुमचो एक बुकींग करपा जाय आसलेली तुमचे कडेन बिकॉज आतां चड कोण ना आनी म्हाका तुमचे कडेन बुकींग करूंक जाय फोर अ वेडींग एक लग्णा खातीर आनी तुमची कितली मनशां आसतली डेट आसा एकोणीस फेब्रुवारी हय हय एक पन्नास एक लोक आसा ग्रू इंक्लुडींग ग्रूप

नवरो हय म्हणल्या तेमी सगळीं एकूच कडे येतलीं तें तुका थंयसर येवचें पडटलें हय हय हय सो पन्नास एक जाण आसा तुमचे पॅकेजीस किदें आसा एक आमकां हेरस्टायलिस्ट आनी ब्युटिशन्स हय मेंहदी आं कितले जाय पर पर्सन वन थावजण फाय हंड्रेड नेगोशिये नेगोशिएट करपा मेयटा बरें ओके आनी आनी मातशें सकाळीं येवचें पडटलें तुमकां बिकॉज मूर्त अकराचो येयला अकरांक सकाळचें अकरांक हय आनी मेहंदी खातीर एक दिसा पयली

हय मेहंदी आनी मागीर दुसरे दिसा लग्णाक बी येवचें पडटलें तुमकां सो मेहंदीचे सेपरेट आसतले सारके हय कंप्लीट सेल सेलरी सकट सुद्दां चलता बिकॉज मात्शे हाय फाय लोक आसा ते सो इट वील बी लायक बरें आसतले की तुमी अगर सगळ्यांक धाडले जाल्यार

ओके ग्रेट बरें चलता म्हाका हय हय जाता जाता पण मातशे टायमाचेर येवचें हय कन्फर्म कर आनी म्हाका तुमचे हें धाड बुकींग बुकींग नंबर बी सगळे धाड ओके हय कितलो तो एडवांस पेमेंट ओके ओके होच नंबर रायट ओके बरें ओके थँक्यू बरें देव बरें करूं